हाँ जी मैं संजना बोल रही हूँ हाँ जी मैं सब्ज़ी की सॉप से बोल रही हूँ अच्छा अच्छा सब्ज़ी तो यहाँ पर सब प्रकार की है अलग अलग रेड हैं सब्ज़ियों के कुछ कच्चे टमाटर भी हैं कुछ पक्के टमाटर हैं कुछ काले भुट्टे कुछ ग्रीन भुट्टे हैं कच्चे टमाटर हैं बीस रुपये किलो हैं कच्चे टमाटर चालीस रुपये किलो अच्छा भुट्टे कौनसे हरे वाले करना है अच्छा अच्छा ठीक है टमाटर रेड वाले चालीस रुपये किलो हैं ठीक है और भुट्टे हैं ब भुट्टे भी तीस रुपये किलो हैं हाँ ठीक है हमारे पास सभी प्रकार की सब्ज़ियाँ हैं भिंडी हैं टमाटर है या आलू है शिमला मिर्च है गिलकी है हर टाइप की सब्ज़ी हमारे यहाँ पर हाँ गोभी भी है फ्रेश बिल्कुल हाँ गोभी लौकी सब सारी सब्ज़ियाँ नहीं वह किलो से मिलेंगी आपको वह भी लौकी है यहाँ पर पच्चीस रुपये किलो है लौकी गोभी चालीस रुपये किलो हैं जी नहीं वह क्या है ना हम लो हमाई जो सब्ज़ी रहती है ना एकदम ताज़ी सब्ज़ियाँ रहती हैं हम सुबह ही तोड़कर और फ़िर सब्ज़ी मंडी में लेकर आते हैं हम मैं म पुरानी सब्ज़ी नहीं रखते हाँ भिंडी भी है उसका भी चालीस रुपये किलो है हाँ वह ही अच्छी भी ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं हाँ गिल्की तीस रुपये किलो है नहीं आपको चाहिए तो हम आपको पच्चीस लगा देंगे ठीक है हाँ

ठीक है मैं एक किलो टमाटर और भुट्टे कर देती हूँ ठीक है तो अब कब तक कर रहे हो लेने के लिए

नहीं नहीं भिजवा नहीं सकते आपको आना पड़ेगा यहीं पर हाँ ठीक है आप जब भी आओ जब मिल जाएँगी आपको सब्ज़ी हाँ हमारी शॉप यह सुबह आठ बजे खुल जाती है शाम को छः बजे तक खुली रहती है छः बजे के बाद बंद कर देते हैं गाँव से आते हैं तो गाँव जाना पड़ता है हाँ हाँ ठीक है जी ज़रूर ठीक है बाय